जेब्ला जोङो लागान मु मुभिफोरखौ जों जेब्ला नायो जेब्ला जेब्ला इंराजीफोरा ब्रिटिसफोरा जोंनि इण्डियाआव गाग्लोब फैदोंमोन अब्ला जोंनि इण्डियाखौ गोबां लुथिबोदोंमोन गोबां बिथिंजों जोंखौ नासयना दोंमोन नाथाय जोंनि बे लागान मभिजों बेखौनो दिन्थिदों दिन्थियो जे जे गेमफोर गेलेयो बे गेमाव जें जोंनि इण्डियाआबो देरहासारनायखौ मोन्नो हायो बा जों जों जोंफोरबो जों गेलेनो हायो बा जोंफोर जोंफोरो जोंफोरो जोंफोरो दुरबलनियाव जेबो गेमसनि जेबो एकाडेमिफोर जोंनियाव गैयामोनब्लाबो बिथांमोनहा जे स्ट्रं जानानै लोगो लाज्लाय इउनाइटेट जानानै मोनसे गामियैनो मोनसे इउनाइटेट जानानै बिथांमोनखौ जों बि बि बिट्रिसफोरखौ जे क्रिकेटफोराव जि गेमफोराव जि फेजेनबाय बिदिनो रंजानाय लाबोबाय